मां कॿडी खोखो किकेट फुटबॉल लॉनटैनिस इहा खेलनि जा मैच ॾिसंदी आहियां इन ते इन ई खे टीवी लाइव ते बि ॾिसंदी आहियां यूट्यूब ते बि ॾिसंदी आहियां या कोई ओटीटी प्लैटफॉर्म बि हूंदो आहे त उन ते बि ॾिसंदी आहियां ऐं इहो सभु जेमहिल संगी साथियुनि सां ॾिसिबो आहे त उहो ॾिसण में वधीक मज़ो ईंदो आहे छो त मौजु मस्तीअ सां मैच ॾिसण जो मज़ो ई अलॻि आहे